हेलो नमस्ते दीदी मैं मैं नीतू कुशवाहा बात कर रही हूँ मैडम मुझे है ना थरेडिंग करवानी थी और मुझे हाइड्रो फेशियल करवाना है तो आप बता सकते हैं कि उसका कितना चार लगेगा पंद्रह हज़ार चार्ज लगेगा मैम इतना ज़्यादा चार्ज पंद्रह हज़ार बहुत होता है मैं अकेली आज तक कभी कुछ कराया नहीं है अपने फैस पर मैं यहाँ इस शहर में नई आई हूँ आप मेरा थोड़ा सा आप अरेंज कर लेते हैं मतलब पेसे कम कर देती तो मैं करा लेती मैडम नहीं मैडम चौदह हज़ार भी नहीं दे पाऊँगी मैडम आप थोड़ा और कम कर दीजिए मैडम मुझे तो मेरी शादी होने वाली है मैडम मुझे बहुत सुंदर दिखना है बहुत अच्छे से तैयार होना है मैं पहली बार तैयार हो रही हूँ पार्लर से तो आप मेरे लिए कुछ डिस्काउंट कर दीजिए प्लीज़ मैम ठीक है मैडम मैं आ कर देखती हूँ कितना लेंगे आप हाइड्रा फेशियल के टाइम कितना लेंगे कितने टाइम में आप मेरा आई डी फेशियल कर देंगे और थरेडिग कर देंगे ठीक है मैडम मै एक काम करती हूँ मैं आपके पास आ जाती हूँ आप मेरा हाइड्रा फिशियल कर दीजिए थैंक यू सो मच कल आ जाती हूँ मैडम मैं आपके पास वो थैंक यू मैडम